मैं अपने स्कूल के दिनों में अपने स्कूल की तरफ से शिमला मनाली की ट्रिप पर गए थे और हम वहाँ बहुत सारी जगहों पर घूमे थे हम हमने वहाँ सेमफल के बगीचे देखे वहाँ बहुत वहाँ उधर ही उस साइड में ही मतलब शिमला मनाली ठंडी जगहों पर ही सेमफल की खेती होती है तो हमने वह बगीचे देखे और हमने बड़ी खूब मस्ती करी थी वहाँ पर हमने उस बगीचे में से सेमफल तोड़ तोड़ कर खाए और बड़ा आनंद आया हम सबको बच्चों को और हमारी टीचर्स भी बड़े अच्छे थे तो उन्होंने भी हमें बड़ा सैम्पल तोड़ तोड़ कर खिलाए कि लो बेटा और फिर आगे देखा तो हमने थोड़ा ऊँचाई पर गए तो वहाँ पर बर्फ़ था पहाड़ पर और हम फिर वहाँ वहाँ केसर केसर बहुत मिलती हैं मतलब केसर बहुत फ़ेमस होती हैं वहाँ की बहुत सुगंध वाली केसर होती हैं वो केसर खरीदी हमने और वहाँ एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन पहन कर एक फ़ोटो क्लिक कराने का सेशन भी होता है तो हमने वह भी कराए और बर्फ़ के साथ बहुत सारी मस्ती करी बहुत देर तक रहे हम वहाँ एक भालू ड्रेस होती है वहाँ बर्फ़ में पहनने के लिए तो वो सबने खरीदी और फिर बर्फ़ में जाते हैं शूज़ होते हैं क्या कि ताकि हमारे पैर हम नॉर्मल शूज नहीं पहन सकते ताकि हमारे पैर बर्फ़ में न धंस जाए इसलिए हम वहाँ वो बर्फ़ वाले शूज़ होते हैं जो पहनते हें तो यही सब था और बहुत अच्छा लगा हमें